उत्तर प्रदेश राज्य में धार्मिक स्थल और पूजा स्थल अन्य हैं जैसे कि बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और स्वर्ण मंदिर विंध्याचल देवी जी का मंदिर है छेवन्कियन बाई का मंदिर है राधा कृष्ण जी का मंदिर है और राम जी का मंदिर है जो की राम जी का मंदिर अयोध्या में स्थित है और छेन्कियन माई का मंदिर जौनपुर जिले में स्थित है और विंध्याचल माई का मंदिर है जो कि वह वह भी जौनपुर ज़िले में आता है और इलाहाबाद में है जो कि वहाँ पर कावड़ उठता है लोग सावन के महीने में कावड़ लेकर जाते हैं बहुत ही प्रसिद्ध है वह कावड़ जो कि रोड भी बन रहें हैं जाने के लिए ताकि जो कावड़ लेकर जाता है उन्हें तकलीफ़ ना हो और राधा कृष्ण जी का मंदिर है जो की मथुरा में है बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर सुशोभित मंदिर है एक बार जाने से जो मन में जो श्रद्धा भाव है हमारे लिए बहुत ही हमें अच्छा लगता है और राम जी का मंदिर है जो कि फिलहाल में ही बना है हमारे पूर्वज हैं वह तो राम जी हम हिंदू धर्म से हैं भाई हमारे संस्कार जो भी हैं हमारे राम जी से ही हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ मस्जिदें भी हैं जो कि मुसलमानों से जुड़े हुए हैं मुसलमान भाई वहाँ पर जाते हैं अपना समय देते हैं सुबह शाम नमाज़ पढ़ते हैं शुक्रवार को जुम्मा भी करते हैं और अज़ान भी समय समय पर होता है सबका अपना अपना धर्म है सब अपने धर्म से क्रिस्चन लोग चर्च से जुड़े हुए हैं चर्च में जाते हैं और मुसलमान लोग हैं जो की मस्जिद से हैं नमाज़ पढ़ते हैं हमारे मंदिर हैं हम मंदिर में जैसे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ पर भी लोग जाते हैं जल अर्जित करते हैं शिवजी को काल भैरव का मंदिर है वह भी बहुत प्रसिद्ध है बनारस में ही है फिलहाल में स्वर्ण मंदिर बना है जो की बहुत ही अच्छी मंदिर है सबका अपना अपना धर्म है सब अपने अपने धर्म से जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म है हिंदू धर्म में पूजा पाठ अत्यधिक होता है लोग पूजा पाठ करते हैं समय समय पर मंदिरों में आरती होती है भजन होता है भजन भी होता है समय समय पर जिसको भजन करना रहता है भाई अच्छे से भजन भी करता है और उत्तर प्रदेश में मंदिर स्थल जो है पूजा स्थल अन्य हैं और बहुत से हैं जैसे लोग वहाँ पर जाते हैं अपना मान भाव सम्मान पूरी अपनी प्रतिमा जो है भाई लगाकर भी आते हैं कुछ जिसको दान पुण्य करना रहता है मंदिर में जा के करता है जैसे छेव्कियन माई का मंदिर है जौनपुर में है जो की वह जौ जौनपुर जिले में स्थित है छेन्कियन माई का मंदिर लोग वहाँ पर जाते हैं अपनी मंशा भी पूरी होती है जिसकी तो भाई जैसे मुंडन हुआ बच्चों का कुछ भी जो माँगा रहता है वह पूरा होता है तो लोग चढ़ाने जाते हैं उस मंदिर में सबकी अपनी अपनी जैसी जो धर्म से है मुसलमान लोग हैं मुसलमान भाई लोग भाई हैं तो वह मस्जिद में जाते हैं मस्जिद में अज़ान पढ़ते हैं भाई कुछ होता है चादर ओढ़ाते हैं च जो जैसे अपने मन माने पूरी होती है तो लोग चादर वगैरह हर एक चीज़ सब कुछ अपना ओढ़ाते हैं और उत्तर प्रदेश में जो मंदिर है जो राम जी का मंदिर है अयोध्या में जो स्थित है उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है जो की एक तो वैसे हमारे वह पूर्वज हैं उनका जो मूर्ति है जो स्थापित किया गया है वहाँ पर वह बाल रूप मतलब उनके बचपन का रूप लिया गया है जिससे वह बचपन में कैसे दिखते थे उनको वह सोच के उस तरीके से वह मूर्ति बनाई गई है कि इनका बाल रूप है और जो मथुरा में है राधा कृष्ण जी का मंदिर वह भी बहुत ही सुंदर है वहाँ का जगह वहाँ कि मतलब जाने से मन को जो शांति मिलती है बहुत ही अच्छा है